گھر میں ایل پی جی سیلنڈر کا استعمال کرتے وقت حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے یہاں کچھ اہم حفاظتی احتیاطی تدابیر دی جا رہی ہیں نمبر ایک صحیح انسٹالیشن سیلنڈر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں اور اسے اچھی طرح ہوا دار جگہ پر رکھیں چولہے اور سیلنڈر کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں ربڑ کی پائپ کو وقتاً فوقتاً چیک کریں اور اگر وہ خراب ہو جائے تو فوراً تبدیل کریں نمبر دو استعمال کے وقت احتیاط چولہا جلاتے وقت پہلے ماچس جلائیں اور پھر گیس کو آن کریں کھانا پکانے کے بعد فوراً چولہے اور سیلنڈر کی گیس بند کریں اگر گیس کی بو محسوس ہو تو فوراً کھڑکیاں اور دروازے کھول دیں اور بجلی کے سوئچ کو آن یا آف نہ کریں نمبر تین نگہداشت سیلنڈر کو دھوپ یا گرمی والے مقام سے دور رکھیں پائپ اور ریگولیٹر کو سال میں کم از کم ایک بار چیک کروائیں سیلنڈر کو زیادہ دیر تک خالی نہ رکھیں خالی ہونے پر فوری طور پر نیا سیلنڈر لے آئیں نمبر چار ایمرجنسی صورت حال اگر گیس لیک ہو جائے تو سیلنڈر کو فوراً بند کریں اور گھر کے تمام افراد کو باہر نکالیں فائر بریگیڈ کو فوراً اطلاع دیں اور خود آگ بجھانے کی کوشش نہ کریں نمبر پانچ تربیت اور معلومات خاندان کے تمام افراد کو ایل پی جی سیلنڈر کے صحیح استعمال اور ایمرجنسی میں کی جانے والی کارروائیوں کے بارے میں آگاہ کریں ایل پی جی سپلائر کی جانب سے فراہم کردہ تمام ہدایات پر عمل کریں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ ایل پی جی سیلنڈر کا محفوظ اور مؤثر استعمال یقینی بنا سکتے ہیں